अ हेलौ

लामायाथ' मोजाङै दं दा बर्तमान जेबो असुबिदा गैथ'वा फैनो हागोन बेरायफैनो हागोन थानायनिबो सुबिदा दङ हटेलबो दङ ओमफ्राय गारिखौ पार्सनेलि सोनो मोननाय नङा बेयावनो लाफैनांगोन गारिखौ बेरायोबा ओमफ्राय औ सासेयाव पास्स' करि लायो बाजौ करि गारिजों बेरायोबा औ

नोंसोर फैगोरदो फैखांनायनि उनाव जेब्ला नोंसोर बुक खालामगोन अब्ला बेयाव एसे डिसकाउन्ट थागोन मानसिनि बुरजानि सायाव माने औ

औ हायो बिदिनो जोंनि बे सिङाव मानास सिङाव बेरायनायखौ पार्सनेल गारिखौ सोखाया बे जोंनि मोनसे माबा दंखायो गारि बेखौ लानानै बेरायनो हागोन आरो नोंसोर औ औ औ मोनगोन जोंनिफ्रायनो दंखायो गार्डआ बिसिबां कयजन नांगौ बेखौ मोनजोबगोन नोंसोरजोंनो बेरायफागोन आरो बिसोरो होनाङा बेयाव जेरै नोंसोर बेरायनायनि गारिसो लाखागोन नालाय बेयाव बेयावनो चार्ज लाफाखानाय जायो आरो ओरैनो नोंसोरो फुङाव हाबफैयोबा मतामति पन्सास साथि किल'मिटारसिम गोजानसिम बेरायहैनो हागोन

औ दे धन्यबाद थाबाय औ दे कल खालामनायनि थाखाय